जी हमको लगता है कि व्यवसायिक शिक्षा हमारे स्कूलों में पढ़ाना चाहिए क्योंकि हमारे स्कूलों में व्यवसाय के बारे में पढ़ाना चाहिए क्योंकि अगर बचपन से पढ़ाएंगे तो जो छोटे बच्चे होंगे उन्हें व्यवसाय करने के लिए आईडिया मिलेगा क्योंकि आज के जमाने में अगर अपना व्यवसाय नहीं है तो आगे कुछ भी आदमी नहीं कर सकता है क्योंकि दस हजार का नौकरी में कुछ नहीं रहा है हमें मुर्गी पालन पशु पालन सिलाई प्लंबिंग बढ़ईगिरी जैसे चीज़ें स्कूलों में पढ़ाना चाहिए और बच्चों को बताना चाहिए कि अन्य प्रकार के भी बिज़नेस बताना चाहिए क्योंकि बच्चे अपना व्यवसाय खुद करें और खुद कमाएं और खुद के मालिक बने किसी के गुलाम न बनें